बेगूसरायमे भाय लोग बहुत गरमी छै बहुत तापमान छै बेगूसरायमे तऽ तनिक अच्छा किएकि बेगूसरायमे छै बहुत तापमान बेगूसरायमे कोइ भी अबै छै डरसँ बढ़ि कऽ अथी आबै छै बेगूसरायके लोगे छै गरमायल सभसँ जादा पैदा होइ छै रंगबाज यहाँ बेगूसरायमे बेगूसराय चलते फिरते की करि देतहु बेगूसरायमे देखबहो तऽ कठोर अथी कयलखिन लोग रहैत छै कठोर डरे नहि जीयैत छै लोग किएकि बेगूसरायमे तऽ बेगूसरायमे कहेँ भी घुसबहो तऽ देखबहो जे हइ बेगूसरायके तापमान गरमी जादा होइ छै किएकि बेगूसरायके लोके गरम होइ छै बेगूसरायमे सालमे एक बार आबै छै बाढ़िओ बेगूसरायके दस पर्सेंट दै छै बेगूसरायके जगहके डूबाए बेगूसरायमे देखबहो तऽ बहुत चीज छिकै बेगूसरायमे एन्नऽ ओन्नऽ बहुत हो जाइ छै मॉल तॉलमे बेगूसरायमे चलिते चलिते देखबहो तऽ दै छै मारि बेगूसरायमे बहुत अथी हो जाइ छै बेगूसरायके लिए तऽ झगड़ा उगड़ा बेगूसरायमे देखबहो तऽ अपन जलवायुसँ तापमान वर्षा कठोर भी हो जाइ छै बाधिका रोधी कठोर सड़क जाड़ाके समयमे बेगूसरायमे अनुभव कयल जाइ छै बेगूसरायमे ठण्ढी रहय गरमी लेकिन चलते लोक एकदम ठानि कऽ दोसर जिलाके लोक आबै छै ने बेगूसरायमे एकदम नरम होय कऽ रहैत छै बेगूसरायके लोक छिकै पागल बेगूसरायमे पागल लोग रहैत छै बेगूसरायके लोककेँ कहल जाइ छै पागल बेगूसरायके काहेकि बेगूसरायवला जे गरम रहैत छै बेगूसरायमे जूता फेकयके जरिया बेगूसरायमे चलते फिरते गोली मारि दै छै ई होइ जाइ छै कांड बहुत एहन सारा छै बेगूसरायमे तऽ बहुत बगीचा उगीचा जे कहब सभचीज जादा छै बेगूसरायमे गहुँम जादा पायल जाइ छै खेतियो गृहस्थीमे देखबहो तऽ बेगूसरायमे बहुत नामी छै बेगूसराय किएकि जयबहो ने बेगूसराय कहियो एगो अयलै रहए दरभंगासँ अयलै रहए बेगूसराय बेगूसरायमे देलकै ओकरा पकड़ि कऽ झाड़ि मौसम एसन बेगूसराय जे छै जे घूमय लायक बेगूसराय छै बेगूसरायमे आब ने एगो सिमरिया गङ्गा जी छै ओहिमे सभ नहाबै छै बेगूसरायमे नामी स् गिरामी सिमरिया छै वहाँ जयबहो ने पूरा उतरबहो अभी नया नया बनि रहलै हन नहेबहो स्विमिंग पुलके तरह बेगूसरायमे गङ्गा जीके अपन अथी रहतह बेगूसरायमे काहेकि जे आओर सभ तऽ बरखा सनक गरमी बहुत छै बेगूसरायमे आब बेगूसरायके लोको गरम छै बहुत किएकि बेगूसरायमे जहेँ तहेँ इन्नऽ उन्नऽ घूरबो फिरबो मौजमे बहुत तगड़ा अथी हो जाइ छै किएकि बेगूसरायमे गरमी जतेक ने छै लोको ओहिजुका गरम छै बेगूसरायमे छै कतेक ने विधायक छै ई छै ओ छै झगड़ा कहैत छै बेगूसरायके मुखिया अर बहुत गरम रहैत छै किएकि बेगूसरायमे तऽ बहुत अथियो रहैत छै बेगूसरायमे बेगूसरायमे देखबहो तऽ एक तरफसँ एन्नऽ जे ई बगल जे जाइ छै बेगूसरायमे दबाड़ि दबाड़ि कऽ अथी केलकै रहए एक बेरी अयलै रहए इलेक्शन इलेक्शन बी जे पी के छै यहाँ बेगूसरायमे बेगूसरायके कहीँ भी देख लहो तऽ छूटि जाइ छै पानि बेगूसरायवलाके नाम छै सुनि कऽ जाइ छै सभके छूटि पानि किएकि बेगूसराय गरम दल भेलय नहि तऽ बेगूसराय सोचबे नहि करहो जे बड्ड गरम अथी होतय किएकि बेगूसरायमे बहुत अथी छै बेगूसरायमे देखबहो तऽ एगो छै नौलक्खा मन्दिर बेगूसरायके बहुत मान ऊँचा करने छिकै